हमें बुक लेना है बच्चों के लिए चौथी किलास की जी उसका प्राइज क्या होगा और क्या कहते हैं उसमेन सिखाने के लिए क्या क्या होगा

मिल जाएगा तो उसमें प्राइज क्या होगा थोड़ा बताइए हमें

जी और क्या कहते हैं उसमें कि कॉपी हो कलम हों मतलब जो चीज़ हो उसमें दस पाँच का जो भी हो छूट तो मिलेगा ही ना गरीब आदमी हैं कौन सा हमको

अच्छा

सभी चीज़ सभी चीज़ न लेंगे तो उसी में हम लोग देख लेंगे जो क्या उसी इसका क्या रेट है मतलब बढ़ावे के ऊपर घटाए के नीचे जो भी हो वैसे तब होना चाहिए अब दुकान वालों की मर्ज़ी होती है ऊ तो देखेगा ही क्या कितना में क्या बेचना है नहीं बेचना है अच्छा जी हाँ वही किताब के ही बारे में पूछना था कॉपी उपी के बारे में पूछना था सारी बुक होनी चाहिए ऐसे कितने विषय होना चाहिए वैसे भी कितना विषय होना चाहिए अच्छा